खुले में तैरने खुले में तैरते समय पूरी सुरक्षा के साथ तैरना चाहिए खुले में तैरने से

कई तरह के करें कई तरह के समस्याओं को देखना पड़ता है खुले में तैरने से हमें चट्टानों तार काँटे इत्यादि से बचना चाहिए खुले में तैरने के लिए हमें पानी का जो ड्रेस आता है वह हमें लगा कर तैरना चाहिए पानी में तैरते समय पानी में तैरते समय कहीं दे कहीं देखना नहीं चाहिए पानी में तैरते समय अपना प्रयास करना चाहिए कि हमें कभी हाथन रूके न पाँव रुके न तैर तैरने